जोंनि गाहाय धोरोमफोरानो जाबाय बाथौ जोंनि बर'फोरनि धोरोमा बाथौआनो जों बाथौजों लोगोसे जोंनि हारिया गुबुन गुबुन थायो माने ब्रह्म थायो ख्रिस्टानफ्राबो थायो नाथाय जोंनि गुबै धोरोमा बाथौआनो जोङो धोरोम हिसाबै जोङो फालिनाय जायो

बोसोराव जोङो बे फालिथायखौ खेबथामै गाहाइ फोरबो फालियो खाथि गासा फोरबो बैसागु फोरबो आरो मोनसेया मागो फोरबो जों गाहायै बे मोनथामखौ बर' हारिया माने फालियो आरो जोङो बिदि धोरोम फालियो माने जोङो गोबां फुजा होयो जेराव बर'नि बाथौआरि लानायफोरा ब्रह्मफोराबो फालियो नाथाय जोंनि धोरोमा ब्रह्मआ नङा ख्रिस्टाना नङा जोंनि गाहाइ धोरोमानो बाथौ बाथौ बुंब्लानो जोङो हारिखौ माने सिनायथि होनाय बायदिबो जायो जोंनि बे बाथौआरि ओनसोलाव गोबां जायगानि मानसिफ्राबो बेरायफैयो जोंनि धोरोमनि आासार खान्थिफोरखौ नायफैयो माबायदि बेफोर खामानिफोरखो नायो आरो बर'नि धोरोमनि आसार खान्थिफोरा मा मा बेखौ माने गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो नायो आरो जोंहा बे बाथौ खान्थिफोरजोंनो हाबा हुखायावबो बाहायनाय जायो हाबायावबो जोङो बाथौनि जोंनो थाङो बाथौ नि आयदा मथै जोङो हाबा हुखाखौबो दानो आरो जोङो आरो धोरोमनां धोरोमजोंनो गावनि हारिखौबो सिनायथि होयो धोरोमानो जोंनि फोथायथि फोथायथियानो जोंनि धोरोम